कुर्ती बहुत सॉफ्ट चीज छी पेहिने मे भी सॉफ्ट भी लागै छै अच्छा चीज होइ छै कुर्ती की पहनना चाहिए अक्सर गर्मी मे सॉफ्टके लिए अच्छा लागै छै अच्छा ही तरह सँ कुर्ती एक प्रकार के सो